میں پہلی گاڑی ٹی وی ایس کی لیا تھا تو وہ گاڑی لینے کے لیے مجھ کو دوسرے شہر جانا تھا کیونکہ میرے گاؤں میں وہ ٹی وی ایس کی گاڑی کا شوروم نہیں تھا اور میں پہلے سے بکنگ کرایا تھا وہ بکنگ کرانے کی وجہ یہ تھی کہ وائٹ کلر مجھ کو بہت پسند تھا تو وائٹ کلر کی میں گاڑی لیا تھا ایک دوست کے ساتھ گیا تھا گاڑی لانے تو شوروم میں گئے گاڑی سب لے کے آئے تو سب گھر والوں کو بہت پسند آئی اس کا ایوریج بھی بہت اچھا تھا پھر ہم نے دوستوں کے ساتھ اس گاڑی میں بہت گھومے اور اس کا ٹائر وغیرہ سب بہت اچھا تھا اوریج بھی بہت اچھا تھا اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ چارجر کی پن کی موبائل چارجنگ لگا لو اور بہت فنگشن تھا اس میں